औ आदा सानसु सानसुमामोन नामा ए आं क'क्राझाराव बेरायनो फैदोंमोन आङो बेहायनो आङो बेरायनो फैदों आरो खामानिथ' गैया ओमफ्राय माहाय थानायाथ' आं जेबो मोनथिआनो नों गायदलायन खालामदो आरो

औ औ

अके

ओमफ्राय आदाब बे बाहाय मा मा बेरायथाव जायगा दं जेन'बा अके

आङो एक हबथा

थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आदा उनाव लोगो हमसै औ दे दे होनबालाय